बर्तन का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है चिमटा रोटियाँ बनाने के लिए थाली सब्जी काटने के लिए खाने के लिए रखी जाती है कढ़ाई में सब्जी बनाई जाती है सब्जी बनाए रोटी बनाने के लिए की जाती है कुकर में दाल बनाया जाता है ऐसे कढ़ाई में सब्जी बनाई जाती है भगौने आटा गूथा जाता है